हांव सायली उलयता शेल्डेच्यान म्हाका तुमचो नंबर सतीश कामतान दिल्लो सो तेणे म्हाका सांगिल्लें तुमी घर बी रिनोवेट करतात सो हांवें तुमकां तेचे खातीर कोल केल्लो हय हय तुमी मातशें फाल्यां येवपा शकतले आमगेर घर बी पोवपाक आ ओके आ बरें बरें चलता पूण हय हय हय हय हांव सेंड करता नाल्यार फोटो तुमकां आं ओके ओके बरें बरें आ बरें बरें चलता गन्नीमरड शेल्डीम केपीम गोवा

आ बरें बरें हांव तुमकां लायव लोकेशन सेंड करता सो तुमकां बरें जातलें येवपा म्हटल्यार अशें कितले लागतले पयशे बी आं ओके एटी क्रोस लागतले न्ही आं बरें चलता आं बरें बरें हांव पोवन घेता मागीर म्हाका सेंड करात ओके हय हय होच होच हेचेरच मातशें सेंड करात आं बरें आनी हॅलो आं तुमी म्हाका मातशें तुमचे हें इंटेरियर डिजायनींगाचे बी आसल्यार मातशें खूब पयशे लागतले जाल्यार मातशें सांगात आं आं ओके तशें तुमी पळयतात न्ही आं बरें बरें तुमी येवपा शकतले न्हू ते दीस आं बरें बरें चलता